ہمارے ہندوستان میں ٹیکنالوجی جو ہے تو جب سے آیا ہے بہت ہی اچھا ہے کہ ٹیکنالوجی آیا ہے پہلے زمانہ کے لوگ بہت سادگی سے رہتے تھے ان کو کچھ پتا نہیں چلتا تھا کہ کیا نیوز ہے اور ہمارے آس پاس کیا چل رہا ہے ہمارے دیش میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا تھا اور جب سے ہمارے یہاں ٹکنالوجی آیا ہے تو اس سے ہم لوگ گھر بیٹھے ہی پتا کر پاتے کہ ہمارے دیش میں کیا چل رہا ہے یہاں تک کہ ہمیں کسی سے بات کرنا ہوتا ہے تو گھر بیٹھے ہی بات بھی کر لیتے ہیں کسی کو میسیج کرنا ہو گھر بیٹھے ہی کر لیتے ہیں کسی کو بلانا ہو تو گھر بیٹھے ہی بلا لیتے ہیں اور ٹیکنالوجی جب سے ہمارے ہمارے زندگی میں آیا ہے تب سے بہت سارے چینجز آئے ہیں اور جیسے کہ اگر ٹیکنالوجی کا اچھا استعمال کیا جائے تو بہت اچھی اچھی چیزیں سامنے آتی ہے اور بہت اچھی چیزیں سیکھی بھی جاتی ہے اور یہاں تک کی فیسبک اسٹاگڑام کیا واٹساپ یوٹوب یہ سب بچے بچے چلاتے ہیں آج کل کے یہاں تک کے نہیں چلانا چاہیے اور اچھی چیزیں بچے کو سکھانا چاہیے ٹیکنالوجی سے لیپٹاپ سکھانا چاہیے اور فون سے پڑھنا چاہیے لیپٹاپ سے ہی پڑھنا چاہیے ٹیکنالوجی بہت اچھی چیز ہے اگر اس کا اچھا استعمال کیا جائے تو بہت اچھا ہوگا اور اگر بیکار استعمال کیا جائے تو بہت برا بھی ہوتا ہے اسی لیے کہتے ہیں ٹیکنالوجی کا اچھا استعمال کرو اور اپنے